रायलाय हरनो रोङा हेल्ल' ए दानि दिनावखि सोरबा सेनदेल आ खम फानजायो गारि मथर नि खोथा दं लामा गोजान लाबोनांगौआ बेनिखायनो थिनस' लादोंमा ए उन्दैफोरनिखौलाय एसे खम लाजागोन लांफैबानो जायो बिदिनो उन्दैफोरनालाय देरस' दुइस' बिदिनो सेनदेल खौ कुवालिटि खौ नायनानै जागोन दामआ लाजागोन नायनानै डिजाइन खौ नायनानै लाजागोन एथ' खम आंहाबो गोजाननिफ्राय लाबोनाय ना गारि भारायाव थाङो मोनबाबोथ' आंनिया सेनदेल आ कुवालिटि या आलादा होत नोङो लाङाबा दस्रायाव लायदो होनबालाय आंनियाबो मालआ मोजांब्रा आङो दुइ नाम्बार खौ लाबोआ ना एक नाम्बार खौसो लाबोयो आं मालायनि सेनदेल खौ नाय आंनि सेनदेल खौ नाय आंनि सेनदेल आ जोरोथ' गोदानाव लिमोनखागोन ना गोदानाव लिमोनखायो ना माने सायाव

बे फेंफोना ओंखारनायालाय गावबागाव आथिंनिसो खोथाना गासैबो सेनदेल आव ओंखाराथ' आथिंनिसो खोथा

औ दे होनबा दस्रानाव लायदो नोङो दे दोनदो